आयज काल जी अनएम्प्लॉयमेंट आसा ते म्हाका लायक आजच्या पिड्येंत म्हाका अशें दिसता की खुबशे लोक पर्टिक्युलर फिल्ड लायक ओन्ली फोकस करता जशें की जालें आमचें डॉक्टर ऑर इंजिनियर लायक भुरगीं आसा तीं इंजिनियरींग एन लायक डॉक्टर वचपाक लायक यू नो खूब फोकस घालता आनी थंय लायक आमचे अशे खूब अनएम्प्लॉयमेंटा केसीस आयकपाक येतात आनी म्हाका अशें दिसता की गोव्हर्मेंटान लायक स्कूल जाल्या शाळा जाली कॉलेज इवन इन कॉलेज डिफरंट टायप्स ऑफ जॉब्स आनी डिफरंट टायप्स ऑफ फिल्ड ऑफ यू नो अशे स्टुडंट्साक एड्रेस करचे की देर आर मॅनी मोर थिंग्स टू डू आनी खुबशे काम आसा जें करपाक शकता जशें की जालें ट्रॅवल एजन्सी आतां लायक गोवा गोव्या मध्ये गोव्यांत सोल ट्रेवलींग अशें म्हणून एक आसा सो ती आयज कालची यूथ युथाक आयज कालची पिळयेक जॉब्स ऑफर करता सो ट्रेवल एजन्सी हो एक बरो जॉब ऑपोर्चुनिटी जावन आसा आज कालच्या जनात आनी गोव्हर्मेंटान जॉब जेनरेट करपा अशे टॅक्निक्स यूज करपा जाय जशें की जालें तेमी लोकांक डायरेक्टली फिक्स जॉब ना दिवची सो देट हू इज लायक मोर अशें लायक बरो जावपाक शकता तो मागीर तेंकां परत हाडपाक शकता